गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो जों संबोदों जाबोदों खावबोदों दासिमबो बेखौनो सङै खावै जायो जोङो आबै आबौमोननिफ्राय नारजि अनद्ला अमा बेदर अमा बेदरजों नारजिजों दाउजों अनद्लाजों संनानै जायो आबै आबौ मोनहा जोंबो दासिमबो बेखौनो सोलोंनानै संनानै खावनानै जादों जों दासिमबो बिदियैनो दङ आरमालाय आमफ्राय माबोरैहाय जों बिदि जाखो आबै आबौमोननिफ्राय सोलोंनानै लादों जों रोंदों सङै खावै बिदिनो अमा बेदर दाउ बेदर सङो जायो आबौ मोननिफ्राय सोलोंनानै लादों गोदोनिफ्रायनो आबौमोनहानो बेजोंनो दिन थांबोबाय आरमालाय गायो फुयो हाल मावो जों दा दिनै

बेखौनो मावै दाङै जायो जोङो ओमफ्राय अमा बेदर ना लायो ना सारो ना जायो जों आरमालाय ओमफ्राय दासिमबो जोङो मा मावगोन मा दांगोन खालायनानै जों बेखौनो सङै जायै जायो लोङो बावलाय लाङोहाय